समस्तीपुर जिला में मुख्य सांस्कृतिक परंपरा है भारत भाषा धर्म रीति रिवाज और प्रथाएँ लोग लोग विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में कैसे हमारे यहाँ भाषा हिंदी है देवनागरिक लिपि से जो बोली है वह है हमारे धर्म और रीति रिवाज बहुत सदियों पुराना है यहाँ निम्न वर्ग के लोग रहते हैं निम्न पूजाएँ होती है रीति रिवाज के साथ शादी विवाह भी होता है और धार्मिक जगह है जहाँ धर्म का काम किया जाता है जैसे पूजा पाठ अर्चना किया जाता है हमारे यहाँ भाषा कई प्रकार के बोले जाते हैं जैसे हिंदी संस्कृत और मैथली हमारे आसपास ये सभी भाषाएँ प्रचलित हैं जो कि एक एक सदियों से चली आ रही है और मुख्यतः यहाँ का मुख्य भाषा हिंदी है जो हमारे हिंद देश को दर्शाता है मेरे यहाँ धर्म की काम होती है जैसे शादी विवाह और सांस्कृतिक कार्यक्रम और धर्म जो है एक दूसरे के समः जपते हैं जैसे हमें हमारे यहाँ जो किसी का कोई कष्ट हो परेशानी हो किसी को कोई दिक्कत हो किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो हमारे हैं एक समूह से मध्यम से हम लोग धर्म का काम करते हैं जैसे किसी रोगी को डॉक्टर के यहाँ ले जाना है किसी समस्या पर व्यक्तिगत सुझाव देना किसी भी प्रकार के व्यक्ति को कष्ट हो तो उससे निवारण के लिए हम लोग धर्म का काम करते हैं हमारे यहाँ रीति रिवाज बहुत प्राचीन भारत से चली आ रही है जैसे है लोक समाज में लड़का लड़की का शादी करना रीति रिवाज देखते हुए और हमारे यहाँ शादी विवाह जो रीति रिवाज से होता है वह शुद्ध हिंदी रीति रिवाज है और अगल बगल में सांस्कृतिक और मैथली भी रीति रिवाज है जैसे शादी ब्याह में पहले हमारे यहाँ मटकोर होता है उसके बाद पूजा पाठ होती है भोज भात होता है और एक समूह होता है जिसमें हम लोग धर्म पे अपना रीति रिवाज के साथ शादी विवाह भी करते हैं जैसे में एक और युग एक युग युग ठीक है रीति रिवाज के साथ शादी विवाह किया जाता है और हमने यहाँ एक रीति रिवाज में भी है किस किसी को मृत्यु हो जाए तो उसको प्राचीन रीति रिवाज से साथ मृत्यु होने पर उसको हम नदी जैसे गंगा यमुना या पोक पोखर की सब धरातर को ले जा के उसको पंच तत्व में विलीन करना और उसके बाद हम लोग उसका शोक व्यक्त करते हैं उसका त्रीमाह काम काम क्रिया किया जाता है और त्रीमाह जिसका भी जो जिस प्रकार के व्यक्ति होते हैं उस प्रकार से भोज भात का भी रीति रिवाज है और उसके आत्मा की शांति के लिए हम लोग पिंड दान करते हैं भोज भात करते हैं यही हमारा रीति रिवाज और प्रथा है हमारे यहाँ विदेशी परंपरा नहीं है यहाँ पे हमारे आसपास में हिंदी शुद्ध हिंदी सांस्कृतिक और मैथली परंपरा धार्मिक है ये मेरे प्राचीन पूर्वज काल से ही यह प्रथा चली आ रही है अपने रीति रिवाज के साथ शादी विवाह करना और दाह संस्कार करना और धर्म का काम करना